हम मिथिलाके राज्य राज्यसँ रहै छी आओर ओहिमे हम देखै छी जे विद्यापति जे छलथि ओ ने बहुत नीक संस्कृतिके आकार देलखिन मिथिलाके हुनकासँ ने बहुत किछु सीखैके मिलै छै मिथिलाञ्चल वासीके ओ एतेक धार्मिक पण्डित छलथि जे हुनका लेल साक्षात महादेव अपन उगना रूप धारण कए कऽ हुनकर सेवा करै लेल एलथि ओ बहुत ज्यादा ज्ञानी ओ धार्मिक पण्डित छलखिन आओर ओ अपन भक्त अपन भक्तिमे ओ अपन परिवार परिवारसँ ज्यादा ओ अपन भक्तिके जायदा महत्व दै छलखिन आओर ओ एनाही बहुत सारा मिथिलामे मिथिलामे बहुत ज्यादा अ अ आओर एहन आदमी छलथि जे मिथिलाके संस्कृतिकेँ बचाबैके लेल या हुनकर मिथिलाके संस्कृति बचाबैके लेल बहुत ज्यादा बढ़ि चढ़ि कऽ काम कयलथि जेनाकि लक्ष्मी झा जे मैथिलीमे रामायणकेँ ट्रान्सलेट केलखिन आओर ओ मिथिला मिथिलाके हर आदमीके पढ़ैके मौका देलखिन आओर हम देखै छी जे समय समयपर मिथिला भाषामे बहुत ज्यादा चीज जेना रामायण भेल या आओर जे भी बहुत ज्यादा लोककृति भेल जे जे मैथिलीमे लिखाए रहल यए या बनि रहल यए आओर ईसभके ईसभके कारण मिथिला ईसभके कारण मिथिला बहुत आगाँ बढ़ि रहल यए